जि'यां कि अज्ज तुसें ई अ'ऊं प'ञें इंटरनैशनल सिटियें दे नांऽ सनान लगा आं जि'यां कि पैह्ला नम्बर होई दुबई और दूए नंबर होई हांगकांग और त्रीये नम्बर होई बैंकाक चौथे नम्बर होई सिंगापुर और पञमें नम्बर होई टोकियो